हमरा तऽ अपन घरके खाना बड्ड नीक लगैए चावल दालि भुजिया ईसभ हमरा बड़ नीक लगैए खायमे घरे आ ना ओकर बाद घरे हमरा खाइत खीर पूरी कचौड़ी ई हलुआ ईसभ बनैत छै तऽ आओर अच्छा लगैए खायमे घरेके खाना बहुत अच्छा होइत छै ओकर बाद होटलके बात करू तऽ होटलमे भी चाउमीन बर्गर मिठाइ ईसभ समौसा ईसभ खायमे भी बहुत अच्छा लगैत छै होटलमे अथी जब भी बाहर ईसभ खायके मन करैत छै तऽ होटलमे खा लैत छी मिठाइसभ आ जब कचौड़ी आ खीर ईसभ खायके मन करैत छै तऽ हम घरे बनबा कऽ खा लैत छियै घरके खाना तऽ वैसे हमरा बहुत अच्छा लगैए लेकिन होटलके खाना भी बहुत अच्छा लगैए हुआँपर मिठाइ ईसभ खायके होइत छै तऽ हम होटलमे चलि जाइत छी जाहिसँ हमरा मिठाइ भी खा लैत छी समोसा ईसभ भी खा लैत छी आओर हुआँपर भी अच्छा बनैत छै खानासभ ईसभ खायमे बहुत अच्छा लगैत छै घरमे घरमे आओर किछु भी आओर कुच्छो बनाबयके रहैत छै तऽ मम्मी ईसभ बना दैत छथिन घरमे नमकीन उमकीन जाहिसँ कि बहुत अच्छा रहैत छै